भैया ये लेपटाप जो आप हम आप के यहाँ से ख़रीदे हैं यच पी कंपनी का वो सही नहीं है उसका जो चार्जर है कम चार्ज होने में ज़्यादा समय ले रहा है और इस में जो फिगर है क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है इसको इस पर इंटरनेट सही से चल नहीं रहा है सही से चल नहीं रहा है और इस में चित्र साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है और जल्दी से गर्म जल्द ही गर्म हो जा रहा है और इसका जो और हैंग भी कर रहा है और पिच्चर फिलिम वग़ैरह साफ़ दिखाई नहीं दे रहा है मैंने आप का नाम बहुत सुना है कि आप ने आप एक अच्छे एच पी वो लेपटाप बेच बेचने वाले विक्रेता हैं लेकिन मुझे ख़राब एच पी कंपनी का लेपटाप दिया है जो बहुत ही बहुत महंगा है कृपया कर के ये लेपटाप मुझे चेंज कर दीजिए और इसके बदले मुझे एक अच्छे से लेपटाप दीजिए जो चलने में अच्छा हो और जल्दी ही इसका चार्जर जो है जल्दी काम पर जल्द ही चार्ज हो और इस्कीन इस इस पर जो भी चित्र वग़ैरह अच्छा चले नेट नेट इंटरनेट भी फास्ट चले और जल्दी हैंग ना करे और जल्दी वो लेपटाप गर्म ना हो कृपया कर के ये लेपटाप बदल के मुझे एक नया लेपटाप एच पी कंपनी का ही और उचित दाम पर दीजिए